मूंखे खाइण में वधीक चटपटा खटा तिखा अहिड़ा सभु भोजन करणु वधीक पसंदि ईंदा आहिनि सभिनीनि खां वधीक मूंखे दाल बाटी खाइणु वणंदी आहे उन्हनि जी दाल तिखी ईंदी आहे बाटी हिकदमि कड़क कड़क लॻंदी आहे खाइण में उनजो चूरमो करे मथां उन्हनि सां गॾु जेके मिर्च ॾींदा आहिनि संभारो ॾींदा आहिनि पता गोभीअ जो उनसां गॾु खाइण में जाम मज़ा ईंदी आहे ऐं ॿिया सभु चटपटा आहिनि जीअं शाम जे टाइम ते कॾहिं नाश्तो था कयूं पाणी पूरी आहे वड़ा पाउ आहे उनसां गॾु जीअं तरियलु मिर्च मिलंदा आहिनि उहे वणंदा आहिनि खाइणु खटी मिठी शइ कहिड़ी बि हुजे सभु वणंदी आहे खाइणु